काम के अलावा मुझे डांस करने का शौक़ है और घूमने फिरने का शौक़ है यह मेरी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखना सुनना और नई नई जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादें पसंद आते हैं